सिलाइवलाके हाथसे बुनल कपड़ा रहै छै तऽ ओकरा बाजारमे भेजल जाए छै तऽ बढ़िआँ लागै छै देखैमे आओर ओ रेडिमेडके सिलाइ कतहु देल रहै छै कतहु नहि देल रहै छै अच्छा नहि लागै छै एहि दुआरे हाथसे सिअल कपड़ा पसन्द करै छै हमरे आओरके काटै छिए कपड़ा तऽ ओकरा बढ़िआँसे सिए छिए जेकि कोइ दुसै नहि कोइ दुसै नहि खराब नहि होइ छै खराब होइ छै तऽ घरसे दै ले पड़ै छै एहि लैके बढ़िआँसे बनबै छिए साया भी काटै छिए ब्लाउज बनबै छिए पहिले नापै छिए इञ्चीटेपसे तकर बाद बनबै छिए तब डिजाइन बनबै छिए पूरे तऽ एहि लैके लोक पसन्द करै छै बेसी कपड़ाके सिअऽ हाथवला सिऔने कपड़ा एहिसे हमरा आओरके सिए छिए कपड़ा सिलाइ करै छिए आओर बेसी रेडिमेड कपड़ा लोकके पसन्द नहि पड़ै छै एहि लैके सिलाइवला कपड़ा पसन्द पड़ै छै कलर चलि जाए छै सिलाइ टुटि जाए छै एहि लैके सिलाइवला कपड़ा पसन्द पड़ै छै बेसी इएहसे सिए छिए बेसी हाथसे बुनैवला कपड़ा बेसी लोकके पसन्द पड़ै छै इएहसे हमरा आओरके बेसीपर बुनैवला कपड़ाके पसन्द करै छिए रेडिमेड कपड़ाके पसन्द नहि करै छिए इएहसब बे बेसीसे बेसी सिलाइएवला कपड़ाके महत्व छै ओकरे माँग रहै छै बेसी बेसी खरिदल जाए छै नहि तऽ बेसी एहि दुआरे ओ कपड़ाके पसन्द पड़ै छै नहि तऽ हाथसे डिजाइन लगाबै छिए ब्लाउजमे डिजाइन दै दै छिए तऽ पसन्द पड़ै छै साया बढ़िआँसे बनै दै छिए सूट बढ़िआँसे बनै दै छिए काटिके ओ पसन्द पड़ै छै डिजाइन बनै दै छिए तेँ रेडिमेड कपड़ा एन्ने उघरि पुघरि जाए छै ओहि लैके पसन्द नहि पड़ै छै लोककेँ तेँ लैके ई सिल सिलाइवला कपड़ा बेसी पसन्द पड़ै छै इएह लैके किनल जाए छै इएहसब होइ छै